हस्तशिल्प छी कारीगर छी और हम मन्दिरकेँ घण्टी घण्टा पुजा घण्टी घुँघरू घाटी और अष्टधातुमे करीब करीब सभ समान हम बनबै छी जेना दीप भेल घैल भेल घुँघरू भेल जेना दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीकेँ पूजा मुर्ति सभ छोट छोट मुर्ति सभ श्रोता वगैरह वगैरह सभटा हम बनबै छी अष्टधातुके

सीतामढ़ी भेल तऽ ओहिठाम सॅं समान सभ आर्डर पर हम अपन बनेलहुँ हँ हाथ सॅं आ ओ सभ काज भेलनि तऽ लऽ जाइत छथि